हेलो अरे मैं पड़ोस में से अपूर्वा बोल रही हूँ हाँ हाँ हाँ यार शोर तो बहुत हो रहा है मजदूर उनके ना बहुत गाली गलौज भी करते रहते हैं और है ना और शोर भी बहुत करते हैं ये लोग सही है बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं हाँ तो ये बच हैं हाँ नहीं नहीं सही बात है पर अब क्या करें अपने इसके लिए हाँ इन लोगों को बोलना पड़ेगा अगर ना गंदीवाडा भी बहुत करते रहते हैं गुटखा खा खा के थूक देते हैं खाना वाना खाते हैं तो कचरा वहीं फेंक देते हैं

और ये अभी तो प्रोजेक्ट है तो थोड़ा लंबा ही चलेगा इसमें क्या अपने को कोई आईडिया भी नहीं है कि कितने दिन चलेगा वो तो कोई इनका अधिकारी आएगा तो उनसे पूछेंगे कि भाई कितना टाइम लेगा ये और हम लोगों को कितनी हाँ हाँ सही है आपन को कितनी परेशानी हो रही है उनको ही बताए इन लोगों को तो समझाएंगे तो इनको कोई फायदा नहीं है ये तो काम वाले हैं ये समझने की कोशिस भी नहीं करेंगे हाँ वही वही तो अपन तो यही करें कि ना उनके जो कोई अधिकारी कभी भी दिखेंगे तो आपन उनसे ही बातचीत करेंगे तो भाई हमको ऐसे परेशानी हो रही है तो थोड़ा आप इन लोगों को समझाओ अब है ना धूल वगैरह भी बहुत हो रही है घर में भी ना बहुत धूल आ रही है ओ दिन भर वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो डर भी लगता है ऐसा नहीं हो कई बच्चे वच्चे बाहर खेलते हों तो उधर एकदम लपेट में आ जाएँ उनकी गाड़ियों की बच्चों को भी उनके कारण अपने को अंदर ही रखना पड़ रहा है अभी और क्या हाँ हाँ वोई वही अब दिक्कत तो खूब बहुत हो रही है लेकिन अब क्या करें ये ये थोड़ी बहुत कुछ हाँ बताइए

हाँ सही हाँ सही है हाँ नहीं नहीं अपन बोलते हैं देखो कोई अपनों को दिखेगा तो आपन जरुर बोलेंगे उनसे जैसे ही कोई आता है तो हाँ हाँ हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल हाँ पड़ोस वाली भाभियों को बुला लेंगे अपन और उनसे मीटिंग कर लेते हैं उनको भी बताते हैं कि देखो अपने को परेशानी हो रही है थोड़ा अपन सब मिलके बोलेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एक दो लोग आँब्जेक्शन लेते है ना तो फिर कुछ होता भी नहीं है वही अपन ज़्यादा लोग और हम वो बोलेंगे तो थोड़ा वो सुनेंगे समझेंगे भी सही अपनी बात को कि हाँ ये सही बात है ये लोग परेशान हो रहे हैं ये वो है ना ठीक है है ना करती हूँ फिर कभी वो आते हैं तो है ना ठीक है

हाँ ठीक है कल कर लेते हैं है ना पर सबको बता देंगे बुला लेंगे सबको वो चर्चा करते हैं है ना ठीक है ठीक है हाओ